मैथिली भाषा जे छै ने सब जगह मतलब उपयोग करल जाइ छै जैसे साहित्यमे भी मैथिलीके उपयोग करल जाइ छै कवितामे भी मैथिलीके उपयोग करल जाइ छै आओर कलात्मकमे भी मैथिली मैथिली मतलब ओ जे सुनैमे मतलब नीक लगै छै आओर जब ओकरा जब बाजल जाइ छै ने तऽ बहुत मतलब मीठा स्वर मतलब बाहर निकलै छै आओर मैथिलीके उपयोग सब जगह होइ छै आओर अपन अपन मतलब जैसे राज्य होइ छै सब जगह ओकर अलग एक भाषा होइ छै तऽ बिहार छै जैसे यहाँपरी सबसँ ज्यादा मैथिली मतलब बोलल जाइ छै आओर मैथिली बहुत मतलब नीक होइ छै आओर ओकरा सुनैमे भी अच्छा लगै छै जब लोक बाजै छै त अच्छा लगै छै आओर मैथिली मतलब एकरा बढ़ावा मिलै छै खातिर एकरा साहित्यमे भी उपयोग करै छै कवितामे भी करै छै कलात्मकमे भी करै छै सब जगह आओर मैथिली बहुत मतलब मीठा स्वर निकलै छै ओकरासँ ओकरा सुनलाके बाद जे छै सबकुछ मतलब अच्छा लगै छै आओर सब मतलब मैथिली बोलै छै सब जगहके अलग अलग भाषा होइ छै आओर यहाँपरी मैथिली बोलल जाइ छै